جیسا کہ آپ نے مجھے سے یہ پوچھا ہے کہ آپ مستقبل میں کس طرح کے گانا گانا چاہیں گی تو میں آپ کو بتانا چا ہتا ہوں چاہتی ہوں کہ میں مستقبل میں جو رومینٹک گانے ہوتے ہیں آج کل اُن سے ہٹ کر گانا چاہتا چاہتی ہوں ادبی گانے جو لوگوں کے دِلوں پر اثر کر جائے جن کو سُن کر اچھا لگے سکون محسوس کرے انسان اُس طرح کے گانے گانا چاہتی ہوں آج کل جو گانے آتے ہیں اُس میں بہت زیادہ کہ بہت زیادہ عجیب آواز ہوتی ہے اُس کو سُن کر اچھا فیل نہیں ہوتا ہے تو میں اِس طرح کے گانے گانا نہیں چاہوں گی اور اور میں ادبی گانے گانا چاہوں گی جو بیہودہ گانوں سے ہٹ کر جو جس میں کسی طرح کی بے حیائی نہ ہو اور میں لتّا منگیشکر کی طرح اُن کی طرح میں گانے گانا گانے کی خواہش رکھتی ہوں

اُس کے علاوہ اُس ماحول اُس وقت جو ماحول ہوگا اُس طرح کے گانے گانے چاہوں گی